दिक्खो मिगी किश न मतलब बिच्च रेहियै किसै कन्नै शेयर करना ठीक लगदा कि के अगर असें किश चीज बनानी होग खाने पीने आस्तै ओह् बनांदे बिच्च असेंगी बोरिंग नेईं नेईं लगदा ऐ ओह्दे बाद अगर कोई कन्नै होग उस च कम्म बी होई जंदा पता बी नी लगदा ते फैमली दा एह् ऐ कि फैमली किचन हत्थ अगर किचन दे बिच्च हत्थ दोनो तरफ हत्थ बडाह्न ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि बैटर कम्म होंदा ओह्दे बाद सारें दे पता लगदा कि केह् केह् हून जियां अग्जैंपल ऐ कि अगर असें किश बनाया ते हून अगर इक बंदा कन्नै खड़ोते दा होग कच्छ उसी अस आखगे लै भई तूं चक्ख हां भलां कनेहा बने दा कनेहा नेईं ओह्दे बाद अगर शेयरिंग दी गल्ल आवा तां शेयरिंग बैस्ट ऐ अगर फै किचन दे बिच्च अगर इक बंदा मैंबर ऐ न साढ़े कन्नै ते बैस्ट चीज़ ऐ कि के साढ़े कन्नै अगर कोई मैंबर होग असेंगी इक अकेला कल्ले कल्ले महसूस नेईं होना ऐ ओह्दे बाद बनाने गी हैल्प थोह्नी अगर अस अगर इक कम्म करा दे होगे अगले दूआ करना ते अगर अगला दूआ करग अस ओह् ओह्दे कन्नै बी हत्थ बटाई सकदे ओह्दे बाद अगले गी जियां कि अगर असें चीज बनाई उसी टेस्ट करना फ्ही उद्धर बी बंदा दिक्केआ जा तां इद्धर उद्धर जाने दी जरूरत नी ऐ उद्धर बंदा टेस्ट करी सकदा ते बाद में इ'यां आक्खना चाह्न्नां कि हमेशां अगर कुसै बी किचन दे बिच्च अगर कोई कल्ला बंदा होआ ते असें बी ओह्दे कन्नै हत्थ बटाना बी चाहि्दा दिक्खेआ जा ते ओह् गल्ल ठीक बी ऐ थोह्ड़ी पर बाकी कुछ कुछ होंदे कि जेह्ड़े जिनेंगी ठीक नेईं लगदा बट मिकी दिक्खेआ जाए ते अगर मेरे कन्नै कोई बंदा होग न ते मि बैस्ट लग्गना